मुझे पालतू जानवर पसंद है हमारे गाँव पर दो पालतू जानवर है इसमें एक गाय और दूसरा कुत्ता है गाय के रहने से घर में हमेशा दूध की समस्या नहीं होती और देसी गाय का हमें शुद्ध दूध मिलता है गाय के दूध के साथ साथ गाय के दूध से हमारे घर में बच्चों के पीने की व्यवस्था होती है एवं घी बनता है मक्खन मलाई भी मिलती है गाय के गोबर से हमारे घर में खेती में काम आता है चूंकि हम गाँव में रहते इसलिए गाय के गोबर का खाद खेती के लिए अच्छा होता है इस प्रकार गाय घर के एक सदस्य की भाँति हमारे घर में रहती है गाय को सभी लोग प्यार करते हैं और सभी का इमोशनल अटैचमेंट रहता है गाय के साथ रहने से घर में सभी प्रकार के शांति व्यवस्था बनी रहती है इसी प्रकार घर में एक पालतू कुत्ता है कुत्ता चूंकि वफ़ादार प्राणी होता है इसलिए वो मुझे ज़्यादा पसंद है कुत्ते के रहने से घर में चोरी की संभावना कम रहती है चोरों को देखते ही वह भोंकने लगता है तथा घर के सभी सदस्यों को पहचानता है इस प्रकार घर की रखवाली का काम हमारे यहाँ पर कुत्ता करता है